औ मामोन औ औ आं बिजनियाव मैगं फानो

आलु गोदानाखौ फन्सास थाखा फानो बान्दा कफियाखौहाय किजि साइद थाखा फानो ओमफ्राय सबाय बिमाफ्राखौहायबो साइद थाखा फानो किजि थाइबेङाबो जिनो साइद थाखा किजियानो फाइखारि फानबा इसे खम खम खालायनानैहाय हरनो हायो नों नांगौबा औ नों नांगौब्ला गाबोन फैलानो जाबाय गाबोन फैयोब्लानो नों मैगं गोसा मोनलांगोन औ औ हायो नों फैल' नों माखौ माखौ लाङो नों नों गाबोन फैब्लानो नोंनोहाय खम समनि माबानानै मिलायनानै हरगोन जोङो दे मा लांगोन नोङो मेदिसिन जों बाहाया मा मा नांगौ नोंनोहाय मैगङा सुनायाबो फार्ला किजि किजि माबा फानो थिन्स' साराइ थिन्स' बिदि फानो

दे होमब्ला दोन्नोसै दे होमब्ला दोननायसै होमब्ला दे